हमारे हियन मुर्गा का पालन होता है पहले मनाई दरबार रहते हैं दरबार में मुर्गापालन करते हैं अंडा देते हैं अंडा बेचते हैं अब तो सारा लोग जौन हैं बांस बांस काट के तार ले आके लगाते हैं जाली लगाते हैं मैं डिब्बा पे डिब्बी खरीदते हैं मुर्गा के पाला करते हैं पंखा लगाते हैं धान के भूसी भी बिछाए देंगे न गर्मी होती है ऊमें पानी

धो धोके रखते हैं कि ठंडा के लिए पंखा चलते हैं और गाय भैंस जौन हैं और गर्मी बहुत हैं सुबह एकदम पानी नहाते हैं टुल्लू में से टुल्लू चालू करा के लिए दूध में हमारे डेली खुला सारा भैंस करे है बीस पचीस तीस दूध जाते हैं दूध के मना हिरास गए थे दूध के कोनों भाव नहीं हैं जब बोला मनई भईया भैंस दो रखे फायदा का है कोनो फायदा है नहीं बाईस तेईस दाना मांगें पचास किलो के पचास किलो के पशु हार लेए पन्द्रह सोलह सौ रूपया है चोकर भी ले बाईस सौ है काओ खिलाए काओ खिलाए देंगे दूध के भाव हैं कहू पैंतलिस भाव कहू पैंतीस भा कभी है नहीं काऊ खिलाए पहले हम भी भैंस बारह तेरह चौदह गोरू रखते हैं कुल बेच दिया कुल बेच दे पचीस छब्बीस लीटर दूध हमें जाते डेरी पे बाद में कुछ नाय फायदा बेच दिए एक भैंस हमार बारह लीटर दूध देत है बारह दूध दिए थे और छोड़ो वो दूध के कोनो भाव है नहीं छोड़ दो हटाओ गोरू बच्छो रखने पे कोनो फायदा हे नाहीं बेच दे अभी इस समय हमारे पास एक भैंस था एक पड़िया था एक गाय दो गाय है

दो डेरी डेरी लगी लेते हैं और पचासा सत्तर देखते हैं का किसान के का फायदा किसान के तो कुछ फायदा हैं नहीं घर से खिलाओ घर से घर से घी खिलाओ का फायदा घर का आदमी कुछ भी के खाए कोनो फायदा है नहीं

अभी जो है हरा चारा काटो चारा बोओ बिजली को पानी सत्तर रुपिया पचहत्तर रुपिया घंटा है इंजन का पानी डेढ़ दो सौ रुपिया घंटा है तो कहाँ से सिंचाई करो कहाँ से हरा चारा ले आओ पानी पानी भी एक बूंद बरसात नहीं है बहुत दिक्कत है